में गल्ल करन लग्गेआं मोटिवेशन दे बारे ई मोटिवेशन होर फोकस असें कि'यां करना पढ़ाई पर ठीक ऐ इक चीज होंदी मोटिवेशन अस कु'त्थूं सिक्खने होने आं कोई बी बंदा असें गी सखाऽ जि'यां कुसै चीजा दे असें गी धक्के लग्गन हून साढ़े कुदै इ'यां बेरोज़गार फिरा दे होगे ठीक ऐ उत्थें असें ई धक्के बजगन ते फिर गै जाइये असें मोटिवेट होना नेईं ते अस मोटिवेट निं होई सकदे मोटिवेट जि'यां अस कोई कोई कोई क्हानी सुनगे कुसै दी जि'यां ए पी जे अब्दुल कलाम हुंदी असें उत्थूं मोटिवेट होई सकने आं अस डेली अखबार पढ़गे उत्थें बी केईं केईं चीज़ां ऐसियां आंदियां जेह्ड़ियां असें ई मोटिवेट करदियां ठीक ऐ ते बाकी मोटिवेट असें ई घरै आह्ले बी बड़ा करदे सारे करदे हून असें इक गरीब बंदा ऐ इक अमीर बंदा ऐ ठीक ऐ असें उसी कल गी ओह्दे कोल गड्डियां दिक्खने होने आं साढ़ा बी मन करदा साढ़े कोल होन पर ओह् कि'यां आङन कि'यां आङन घर बैठिये आई निं सकदियां हत्था पर हत्थ रक्खियै आई निं सकदियां ओह्दे लेई असें पैह्लें केह् करना पौना अपना फोकस करना पौना पढ़ने पर कोई चीजा पर जेह्ड़ा अस कम्म करगे उसलै बी असें मोटिवेशन चाहिदी मोटिवेशन मोटिवेशन बी अपने आप अन्दरा दा आंदी जां कोई असेंगी मोटिवेशन दिंदा ठीक ऐ ओह् जि'न्नी मर्जी दैओ घट्ट गै आंदी जिसलै तोड़ी अपना फोकस नेंई बनग साढ़ा ते अस मोटिवेट नेईं होगे कुसै चीजै पर कि असें एह् चीज करनी गै करनी ऐ उसलै तक अस किश बी निं करी सकदे ठीक ऐ फोकस इ'यै इक कि असें पढ़ाई पर ध्यान देना ओह् ध्यान कि'यां दित्ता जंदा साढ़े दमाकै ई टेंशनां भरियां होङन ध्यान उद्धर होग असें उद्धर जाना कल ब्याह् ऐ उत्थें जाह्गे मोटिवेशन ओह् फोकस अस नेईं करी सकदे पढ़ाई पर पढ़ाई पर असें कोलै फोकस करी सकने आं जेल्लै साढ़ा मन शांत होग असें इक साइड पूरा ध्यान लाइयै कम्म करचै कि पढ़ा दे आं ते पढ़ना चाहे साढ़े इद्धर जो मर्जी होंदा र'वै घरा बाह्र ब्याह् ऐ कुतै बी ब्याह् ऐ जेल्लै तोड़ी इक बारी ध्यान गै निं साढ़ा ध्यान ब्याह् आह्ली साइड ऐ असें केह् पढ़ना कक्ख निं पढ़ी सकदे अस कक्ख निं पढ़ी सकदे पढ़ाई बड़ी जरूरी ऐ होर ओह्दे लेई मोटिवेशन होनी चाहिदी ध्यान बी होना चाहिदा सब किश होना चाहिदा सब किश हून ध्यान गै निं साढ़ा कक्ख निं ऐ केह् करी सकदे कक्ख बी निं करी सकदे ध्यान करने लेई असें पैह्लें अपना मन शांत करना पौना ओह्दे लेई असें सबैह्रे सबैह्रे उट्ठियै सबैह्रे जल्दी उट्ठना पौंदा मूंह् हत्थ धोना पौंदा ओह्दे लेई बैठना पौंदा ध्यान लाना पौंदा थोह्ड़ा जेहा ध्यान लाइयै बैठगे फिर ओह्दे बाद जेहे थोह्ड़ा अग्गें सैर सूर करगे फिर साढ़ा मन पूरा शांत होना पूरा दमाक इ'यां खा'ल्ली होना ना कोई टेंशन भरोची होनी ना कोई इद्धर उद्धर दी गल्ल होनी फिर जाइयै अस पूरा कंसंट्रेट करी सकने आं पढ़ाई पर नेईं तां अस नेईं करी सकदे केह् करगे ध्यान ऐनी ध्यान ब्याह् ब्याह् जन्ने आं ब्याह् केह् करना जाइयै कक्ख निं करना खानी घर आई जाना उ'ऐ चार घैंटे असें पढ़ाई पर लाए दे होंदे हे अज्जे गी कुदै ते कुदै सिक्खे दा होनां हा किश वेल फोकस बड़ा जरूरी ऐ पढ़ने लेई लिखने लेई ते कोई कम्म करने लेई भामें कोई ध्याड़ी बी ला दा होगा ओह् बी ध्यान ध्याड़ी आह्ली साइड गै होना चाहिदा होर कुदै होग ध्यान ते केह् ध्याड़ी लानी उ'न्ने बचैरे ने